खोनायाखै दासो खोनादों नोंनि दखानाव दखना गोदान गोदान लाबोदों ना

औ नांगौथ' गोदान गोदान सफैयाखै दाहाय थांगोन आं बेलासियाव थांगोन नायनाय नायनि ओमफाय फसायोबा लाबोगोन फसायाबा लाबोला एसे खमनि गैया ए

जोमग्रा सिंगेलफोर गैया ब्लाउसयाबो मडेल मडेल दं दाहाय नायनाय नायसै होमबा दाहाय बेलासियाव नायनाय नायसै होमबा औ लाबोनायनि दामावनो हरनांगोन लाबोनायनि दामावनो हरनांगोन औ औ

दे दा थांगोन दे